राजस्थान में प्रमुख संगठन जो उनकी संस्था का नाम जैसे कि राजस्थान सेवा संघ जिसकी स्थापना उन्नीस सौ उन्नीस में हुई थी और वर्धा के अंदर हुआ था उसके बाद मारवाड़ सेवा संघ जो उन्नीस सौ बीस में जिसकी स्थापना हुई थी वो जोधपुर के अंदर सक्रिय है काफ़ी अभी भी चलता है और अमर सेवा समिति उन्नीस सौ बाईस में स्थापना हुई थी जो की चिड़ावा के अंदर राजस्थान के बड़े शहरों के अंदर है और एक मारवाड़ी हितकारी सभा है जो उन्नीस सौ तेईस में जिसकी स्थापना हुई थी जो जोधपुर शहर में है जो अभी तक का सबसे बड़ा संगठन है और आज के व्यवसायों के हितों के बारे में वो काफ़ी उसका सहयोग करता है और जो यहाँ के वाणिज्य मंडल हैं ट्रेड यूनियन है व्यापारी संघ है ये भी इनके लिए काफ़ी मददगार है इसके अलावा हमारे जो यहाँ पर जो ट्रेडिंग वाले हैं जैसे श्री हनुमान ट्रेडिंग हो गए उसके अलावा अपने ओनियन यूनियन वाले जो हो गए उसके अलावा सिंडिकेट बैंक के बैंक है उसके साथ में काम करने वाले प्रतिनिधि प्रति मंडल ये सारे उस यूनियन में उसका सहयोग करते हैं तो ये हमारे राज्य में व्यवसाय में काफ़ी इनका हमारे हित में इनका महत्व महत्वपूर्ण योगदान रहता है और प्रमुख संगठनों में जो आपको मैंने नाम बताएँ संघ हैं ये बहुत ही सक्रिय रहते हैं और ये हमेशा रहेंगे इनसे हम लोगों को काफ़ी मदद मिलती है और सिंडिकेट बैंक के एम्प्लोई भी काफ़ी इसमें सहयोग करते हैं ट्रेड यनियन में भी इनको हमने काफ़ी वो दिया हुआ है